हींअर जे ज़माने में सिंधी भाषा इलाही महत्व जी आहे सिंधियुनि जा ॿार इंगलिश मीडियम ते पढ़नि था उन्हनि जे लाइ सिंधी भाषा महत्व इलाही आहे ऐं घर में बि हिंदी ॻाल्हाइनि था हिंदी हिननि जा ममी पप्पा बि उन्हनि सां गॾु हिंदीच ॻाल्हाइनि था उन्हनि खे सिंधी ॿारनि खे समुझणु खपे त सिंधी पंहिंजी मातृभाषा आहे गुजरात जे कच्छ ज़िले में पंहिंजी सिंधी भाषा इलाही म चवंदा आहिनि ऐं सिंधी भाषा पाण खे ॻाल्हाइणु घर में ॻाल्हाइणु खपे नंढे हूंदे ॿार खे सिंधी भाषाच सेखारणी खपे सिंधियुनि में पाण खे पाण खे प्रोग्राम रखिणा खपनि सिंधी भाषा इहा इलाई पंहिंजे महत्व जी आहे सिंधी ॿारनि खे सिंधियुनि जो सभु सेखारणु खपे सिंधी भाषा पाण ॻाल्हायूं घर में त अॻियां पाण वधी सघंदासीं सिंधियुनि जा ॿार हींअर इलाही पुठिते आहिनि सिंधी भाषा पंहिंजी इलाही पुठिते आहे सिंधी पाण खे अॻियां अचिणो खपे ऐं अॻियां अचण लाइ पाण खे सिंधी भाषाच ॻाल्हाइणी खपे सिंधी भाषा पाण ॻाल्हाईंदासीं त पाण अॻियां ईंदासीं अने सिंधी भाषा में ॿारनि सां ॻाल्हाइणो खपे सिंधी ॻाल्हाईंदासीं त पाण सिंधियुनि में अॻियां ईंदासीं सिंधियुनि में पाण खे सभु रीति ते प्रोग्राम कबा आहिनि अने सभिनिनि प्रोग्राम में ॿारनि खे सिंधियुनि में रखिबा आहिनि अने हुननि खे अलॻि अलॻि अने हा त बि चइबो आहे अने हुननि खे समुझाइबो आहे की भई हाणे सिंधी भाषा पंहिंजी महत्व जी आहे हर एक पा भाषा सभिनि जी महत्व भाषा हूंदी आहे पर पंहिंजे सिंधियुनि जे भाषा हीअ सिंधी सिंधी ॻाल्हाईंदासीं त पाण ॿार पंहिंजा समुझंदा हाणे जा ममी पप्पा सभु आहिनि ॿार जा मम्मी पप्पा सभु हिंदी ॻाल्हाइनि था छो की इहो हिंदी न ॻाल्हाइणु खपे सिंधीच ॻाल्हाइणु खपे त पंहिंजा ॿार समुझंदा की सिंधी भाषा पंहिंजी महत्व जी आहे ॿारनि खे ॿाहिर वठी वञो त बि पाण खे सिंधियुनि जो सभु ॿुधाइणो खपे सिंधियुनि में ही थींदो आहे हू सिंधी ॻाल्हाईंदासीं त पंहिंजा ॿार इलाही अॻिते ईंदा गुजरात में पंहिंजी भाषा सिंधीयुनि जी सुञाणिनि था इलाही महत्व ॾियणो खपे पाण महत्व सिंधी ॻाल्हाईंदासीं त पाण अॻियां ईंदासी सिंधियुनि में